औ अ

गाखिरखौ लायजोबनांगोन ओं बराय नांगोनथ' र' अ अ अ बिनिफ्राय मा नांबावगोन दे खोथा

बायहैनांगोन

दे दे दे

जागोन

थावआ थावखौ नांगौ ना नाङा थाव थाव जानाय थाव बायनांगोन

जानाय थाव नांगोन बिबार इथा दि नांगोन

आरो माइनाव दिखांनोबो नांगोन ना जोंनिआथ' आरो जुमाइ दे बेनिफ्राय आरो मा मा नांबावगोन

मोसानोबो नांगोन दै जोबनायाव मोसानोबो नांगोन जोबनायाव गासिबो लोगो नांना फुरथि जानो नांगोनना बयबो

दे जाबाय खोमालै ओइ दोननोसै दे